सिंधी समुदायनि में रांदि खेलण जे महत्व खे वठी करे ग्रामीण ॻोठाणनि माण्हुनि जी राय आमु तौरु सां सकारात्मक रहंदी आहे सिंधी समुदायनि में रांदियुनि जो शारीरिक मानसिक और समाजिक विकास खे महत्वपूर्ण साधन जे रूप में ॾिसो वेंदो आहे हिते कुझु वीचार आहिनि जंहिं सिंधियुनि जे बारनि में ॻोठाणा समुदाय सोचंदा आहिनि ॻोठाणा माण्हू इहे मञंदा आहिनि कि खेलण सां सरीरु मज़बूत और स्वस्थ्य रहंदो आहे सिंधी समुदाय जा माण्हू इहे समुझंदा आहिनि कि खेलु शारीरिक विकास खे वठी करे दिलि और मांसपेशियुनि जी मज़बूती में बि मदद कंदो आहे जो लंबे समय तक स्वस्थ्य सुठे स्वास्थ्य जो कारण ठहंदो आहे